भैंसके दूध नब्बे गायके

सुच्चा दूध दै छथिन कि पानि फेट्टा दै छथिन पानि फेटहा दै छथिन पानि फेटाहा दै छथिन आ तऽ कम नहि करथिन दूध नब्बे पचासे दबे करै छै दूध पचास रुपे पानि फेट्टा पचास दै छै हिनको दूधमे पानि रहैनि एक ठोप नहि ठीके छनि गायके दूध केना दै पैतालीस ओ दूध ओ दूध सुच्चा छनि ने हूँ

दूध केतना बेचै छहो हॅं पानि फेट्टे दऽ ठीके छै ठीके छनि जाइ छियनि दोकान पर ठीके हइ आबै छियनि तब दूध